दरभंगा ज़िले के लोग दैनिक आधार पर इन समस्याओं से समाधान के लिए परेशान है कि उनका मान के चलिए हमारे गाँव में इस्कूल है कॉलेज है मतलब सब कुछ है अस्पताल है लेकिन अस्पताल का जो दशा है वहाँ कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर कोई नर्स किसी का कोई पता नहीं रहता है वहाँ जाओ तो कुछ इलाज नहीं है तो ऐसे में कुछ मतलब नहीं हॉस्पिटल का नेता लोगों से यही हमारा कहना है कि वह आप आओ थोड़ा जब भोट लेने के लिए तो आते हो ना हमारे घर पर वैसे ही कभी गाँव में भी आओ कभी गाँव में भी टहलो देखो दो चार जन के घर पर जाओ जो प्रमुख माने गए उनके यहाँ जोओ उनका साथ में ले के थोड़ा गाँव की समस्या को देखो अस्पताल का क्या पोजीशन चल रहा है इस्कूल में आओ इस्कूल में शिक्षक दस शिक्षक का भर्ती है वहाँ पाँच शिक्षक नहीं रहते हैं वो भी जो भी शिक्षक रहते हैं उनको अपना चाय पानी नाश्ते से काम रहता है उनको बाक़ी बच्चे से कुछ काम नहीं है बच्चे इस्कूल जाते हैं उनका अटेंडेंस बना बस बच्चे निकल के कहीं भी उधर तालाब के पास तो उधर इमली झाड़ के पास बच्चे घूम रहे हैं टीचर के पास जा के उन से बात करो उनको बोलो तो उनको बहुत ख़राब लग जाता है बोलते हैं तुम आप ऐसे कैसे बोलते हो अरे हम अभिभावक हैं हम को हर चीज़ व्यवस्था कर के देना पड़ता है बच्चे को तो हम बच्चे के लिए आएंगे ना हम को आना ही पड़ेगा तो नेता लोगों से यही मेरा अनुरोध है कि हमारे गाँव के जो इस्कूल है या कॉलेज है या सरकारी अस्पताल है उसका थोड़ा सही से निरीक्षण करें जैसे भोट के लिए बार बार आते हैं बार बार आते हैं उनका मतलब जो सचिव है या जो भी है बार बार आते हैं कि हम को ऐसा हमारी पार्टी आपको ऐसा कर के देगी हमारी पार्टी वैसा कर के देगी जब चुनाव रहता है तब तो सब कुछ बराबर रहता है चुनाव होते ही सब का सब कुछ बदल जाता है तो इसमें हमारा नेता लोगों से एक ही विनती है अनुरोध है कि आप कभी कभार संसदीय क्षेत्र में भी आइए चुनाव के बाद भी आइए ऐसा नहीं है कि भोट लेने के लिए आपको आना है वोट के बाद भी थोड़ा आप आइए उधर देखिए निरीक्षण कीजिए हमारे गाँव की सड़क की व्यवस्था बहुत ख़राब है सड़क बनवाइए सड़क के किनारे नाला है उसका कुछ मतलब व्यवस्था नहीं है उसके ढक्कन डलवाइए उसकी सफ़ाई करवाइए ताकि आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो और आपको अगले बार भी संसदीय क्षेत्र में आने का मौक़ा रहे ऐसा अगर आप करते हैं तो आप के लिए जनता के लिए भी अच्छा रहेगा और नेता जी के लिए भी अच्छा रहेगा ये सब काम के लिए ही हम को दरभंगा ज़िले की यही एक तकलीफ़ है जो नेता लोग भोट के समय तो आते हैं उसके बाद तो कभी दिखाई ही नहीं देते फिर पाँच साल बाद जब उनको वोट पाँच साल में सड़क टूट गया नाला टूट गया इस्कूल में शिक्षक नहीं अस्पताल में डॉक्टर नहीं नर्स नहीं ये ये सब व्यवस्था भी तो नेता लोग का ही काम है देखने का ना नेता लोग देखे बड़े अधिकारी से कम कंप्लेंट करे तो उस पर कुछ विचार किया जाएगा या उस पर कुछ व्यवस्था की जाएगी ऐसा ही होना चाहिए लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है अपने यहाँ और बस यहाँ एक ही बार है कि बस सरकार बना लो और चलो अपने घर को अभी जो जनता मारे हो मरते रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है थोड़ा साफ़ सफ़ाई होना चाहिए लाइट का व्यवस्था होना चाहिए यही सब नेता से अनुरोध है और क्या अनुरोध करना है यही सब अनुरोध होता है नेता लोगों से नेता लोग जो है अभी बन करूँ ना